कोंकणी भाशेची तुळा अशी चडशी जायना कित्याक ती चड कडेन वापर जायना तिजो पूण कर्नाटकांचे काही भाग जे आसा जशे मँगलोर आसूं किंवा कारवार आसूं थंय खुबशे लोक कोंकणी उलयतात जेन्ना बरोवपाचें आसता जेन्ना कोंकणी भाशा ही जी लेखी जी आसा ती मराठी आनी हिंदी सारकी ऑलमोस्ट सेम आसता पण जेन्ना उलयता तेन्ना तेजी चडशी तुळा जायना आनी दुसरे भाशे कडेन खंयच्या